हेलो

हँ आवाज अबैए

अबैए अहाँ पौधासभ बेचै छियै कोन कोन पौधा बेचै छियै हँ कैसे बेचै छियै कोन कोन पौधा देब अच्छा कहाँ मिलैत हइ आमो उपजाबै छियै तऽ केना बेचै छियै हँ ह्म्म केना आओर आओरो हँ लियैके हइ हँ आम लीची अमरूद लेना है ह्म्म कहाँ मिलै छै दोकानेपर दोकानेपर मिलतै गहूँम मक्कइ उपजबैत छियै कैसे केना बेचै छियै गहूँम मक्कइ पाँच सए के अभी पाँच सए के हइ गहूँम रेट बना कऽ बोलियौ

हँ लियैके हइ आरो कोन सामानसभ बेचैत छियै मूंग मसुरी राहरि बोलू केना केना रेट हइ अभी आँ ह्म्म बेचबै केना हमरा अपनैतीमे केना देबै ह्म्म तऽ इएह दोकाने पर दोकानेपर अबैत छी